हेलौ

नोंथाङा दत'मासिम थांनो हागोन नामा गालर्स स्कुलनिफ्राय दत'मासिम ओरैनोथ' साब्रै दङ जोङो बेसेबां लागोन जेन'बा बेनिफ्राय बेसिमाव

दस थाखाबा इसे बारा जागोनदां दस थाखाबा इसे बारा जागोनदां

नोंसिनाथ' गारिया थाव सोनाङा ना सार्स होबानो जायो

ओरैनोथ' सासेयाव सासेयाव थाइबा थाइबा लादोब्रा

सासेयाव थाइबा थाइबा लादोब्रा साब्रैजों बिस थाखा दे औ होनबाथ' नों औ दे होनबाथ' थांसिगोनानो फैदोल' नोङो लेटथ' जाया खालि द्रपिंल' खालामनांगौ नालाय

दे होनबा औ दे